हेल्ल' आदै नों न'आवनो दं ना आङो गारिखौसो गारि ओरै क'क्राझारआव दा माने आं बिजनिनिफ्राय थांगासिनो नालाय दा आङो एगार'था सेआव सहैगोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय आंनो गारि नांगौमोन आरो गारि मोनोना मोना होन्नानै सोंहरनाय जादों आरो आं थांगासिनो आङो दलगाउसिम थांनो गारि मोनोना मोना होन्नानै सोंहरदों आरो आं मोनोबा थ' मोनो दा बेसेबांसो लागोन भारा बा टाउननिफ्राय जोंनि दलगाव सिआइटिसिम आरो

आङो मोनायावसो सहैगोन नालाय एगार'था बार'थासोआव सहैगोन आरो अट'फोर मोनगोन ना होनबा आदै औ दे दे आदै होनबा दे